हम दस साल के छी जब रहु दस साल के तबै पानि मे हेलय केलिए सिखलहुॅं आओर हेलय के लियऽ जेछे से दस साल मे के रहु तब सिखलहु रहय आओर हमरा हेलय के लियऽ जे छे से दू तीन चारि तरहक के हेलब आबेए जेकि उल्टा उल्टा सीधा आओर पानि के अन्दर डुबकी बला आओर पैर पटकै बला आओर हाथ से सिर्फ बिना पैरो पटकलाह जिससे कि सिर्फ हाथ चलेने से हमरा आर के जे छै से हेलय लए आबैया आओर आओर सिख सिखने छी ई सब चीज आओर पानि से तऽ जेकि हमरा हाँलाकि ई एहसास कभी नहि भेल बच्चा रहू ओहि टाइम मे दस साल के रहू बच्चा रहू तऽ पानि से अत्तेक नहि भय रहैत रहै सिरिफ हेलय के लालसा रहै हेलयके लिय जाइत रहू पानि सऽ ओत्ते हमरा भय डर नहि रहै आओर हेलय के हेलाबय के लियऽ तऽ ओना बहुत गाव के साथ मे आदमी सब नहर पोखरि एहि सब मे जाइत रहैथ तऽ ओकरे देख देख कऽ हम सिखलहुॅं आओर हमरा हेलय के केओ नहि सिखौलक हम अपने आप देख कऽ ओकरा जहिना ओ सब तैरेत रहे जहिना ओ सब हेलैत रहे तऽ ओहिना देख देख कऽ हमहु सभ जे छै सऽ सिखलहुॅं